हाँ मैं दस नंबर को जानती हूँ दस हजार नौ सौ इक्कीस बारह हजार एक सौ बानवे पंद्रह हजार नौ सौ नब्बे बीस हज़ार सात सौ नब्बे सत्ताईस हज़ार नौ सौ एक